हैलो ओला से बात कर रहे है जी मैं अब कुछ देर पहले एक गाड़ी बुक किया था स्टेशन जाने के लिए और वह गाड़ी अभी आकर मुझे मुझे छोड़ कर चला गया है लेकिन मैं मेरा पैसा वापस चाहता हूँ हाँ हाँ बताता हूँ क्या हुआ है मैंने गाड़ी बुक किया था दस बजने दस बजे तक गाड़ी मेरे पास पहुँचना था साढ़े दस तक मेरा ट्रेन था बारह बजे लेकिन गाड़ी वाले आने का देर किया नहीं नहीं ट्राफिक होगा वह मैं समझ रहा हूँ इसलिए तो मैंने एक घंटा पहले बुक किया था न और वह जा रहा हूँ जा रहा हूँ सर बोल बोल कर आया ग्यारह पंद्रह को मैंने बोला ठीक है पैंतालिस मिनट है जा के पहुँच जाएंगे लेकिन वह ड्राइवर ऐसे गाड़ी चलाया ऐसे गाड़ी चलाया कि बारह बजने तक मैं स्टेशन ही नहीं पहुँच पाया और मेरा ट्रेन ही छूट गया तो मैं क्या करूँ आप ऐसे सर्विसेस दोगे तो नहीं चलेगा न जी जी जी आप ड्राइवर से बात कीजिए जो करना है कीजिए लेकिन मुझे मेरे पैसा वापस चाहिए क्योंकि अभी तो मेरा ट्रेन भी छूट गया मैं वापस घर जाना चाहूँगा ठीक है ठीक है आप सम्पर्क करके मुझे बता दीजिएगा धन्यवाद